महाराज साढ़े रेयासी रेयासी डिस्ट्रिक्ट च बहुत सारियां ऐकि्टबिटीज न महाराज नंद पूरी मजा लैंदा लोग सारे आखेआ के घूमने फिरने गी पार्के पोर्के बिच्च ते स्टेडियम बड़े सारे न खेलने गी महाराज साढ़े इत्थै अपने म्हल्ले गै महाराज ग्रांउड बने दे अज्जकल मोदी मोदी हुंदी बदौलत महाराज केह् सनाचै तुसेंगी गल्ल निक्के निक्के जागत महाराज ग्रांउड कश थाहर शामीं'ले धाबे चुक्के दे बस खेढने गी चले दे महाराज पढ़ाइयां शढांइया दा नांऽ कक्ख नेईं महाराज इयां कोई आखेआ के ढंगै दी कोई गल्ल नेईं महाराज खेढने गी अज्जकल बढियां चीज़ा बनी दियां महाराज थिएटर बने दे महाराज मूवियां दिक्खना गी नंद लैंदे लोक महाराज कदें रेयासी उठी जंदे लोक कदें कटरा उठी जदें महाराज तुसेंगी आखेआ गी मूवियां शूवियां दिखदे महाराज लोक ते पार्के बिच्च बौह्ना ते अज्जकलै दे जागत ते कुड़ियां बी महाराज पार्के बिच्च गै बोह्ने जुगड़े होई दे जेकर सच सनाचै तुसेंगी तां कक्ख नेईं महाराज कम्में गी कुसै नेईं बेरोजगारी पेई दी बेह्ले लोक ते आखेआ के घरै आहलें दे सिरे पर लोकें दे जागत नंद लै दे पार्के बिच्च बेही जंदे गप्पां शप्पां मारदे ते आखेआ शामीं ले मूवी दिक्खने गी उठी जंदे ते आखेआ के दो सौ ढाई सौ त्रै सौ दी टिकट लेइयै ते खर्चा गै ऐ सुक्का ते आओ बाकी हां इंया नंद शैल महाराज गाने गुने बी साढ़े डोगरी गाने लोक बड़े कड्ढे दे महाराज आखेआ के शैल गाने अज्जकल हिट होआ दे न नेईं तां पैहले महाराज कोई डोगरी गाने सुनदा गै नेईं हा अज्जकल इक गाना आया ऐ महाराज हून है ओह् जम्मू दे बनजारेआ चूड़े लै दे शगनां दे महाराज बड़ा हिट होएया महाराज दूआ इक द'ऊं गाना होर आया ए हां काला काला कोट बड़े गाने महाराज देसी गाने ते बड़े अस अस बी जंदे होंदे महाराज कदें कदें महाराज टैम लगी जाए तां गाने गूने सुनने गी कदें कदें कोई मूवी आई जा ओह् बी दिक्खने गी जंदे उठी हे थिएटर च बाकी साढ़े इत्थै भेरो बाबा दा मंदर मंदर बी ऐ श्राइन बोर्ड स्टेडियम ऐ हस्पताल न होर बहुत सारियां इत्थै चीज़ां न जेह्कियां मतलब इत्थै लोक जंदे होर कल्चरली जेह्ड़ियां साढ़ियां कल्चरल इवेंट बी बड़े साढ़े आस्तै जेह्के स्कूलै च महाराज बड़े कल्चरल प्रोग्राम होंदे मतलब साढ़े जागत बी हिस्सेदारी लैंदे ओह्दे च नचदे गांदे महाराज डोगरी गाने अज्जकल महाराज हर इक चीज़ां पैह्ले मतलब इक गल्ल ऐ कि लोक थोह्ड़े जुड़े दे रौह्दे एह्दे कन्नै महाराज नेईं तां पैह्ले लोक में आखेआ के अज्जकल कुत्थै कुसै आस्तै टैम ऐ लेकिन जरूर फ्ही बी कुतै कोई प्रोग्राम होए तां लोक किट्ठे होई चार जंदे भई ते उत्थै जाइयै बौंह्दे नेईं तां मेले लगदे महाराज साढ़ै इत्थैं मेले दिक्खने गी बी लोक बड़े बड़े दूरा औंदे मेले च केह् होंदा के महाराज सारे लोक कट्ठे होइयै यार दोस्त कोई पराने आखेआ के स्कूलें कालेजें च पढ़दे होंदे हे मतलब पराने दोस्त कुत्थैं दूर दूर गेदे होंदे कुतै मेले च मिलदे कदूं मेले होने सजना दे महाराज ते केईं बारी महाराज इयै फायदे न महाराज मेले शेले दे में आखेआ के होर बाकी कल्चरल प्रोग्राम चलदे रौंह्दे साढ़ै इत्थै बड़ियां एंटर रीक्रेशनल एक्टिविटी नचदे गांदे लोक महाराज साढ़े डोगरी डोगरी कल्चरल अजज्कल बड़ा अग्गें बधा दा ऐ केह् सनाचै तुसेंगी होर लोक बड़ा ज्यादा पसंद करदे नेईं ते पैह्ले महाराज लोक सुनदे गै नेईं हे डोगरी गाने पता नेई केह् होंदे केह् नेईं इयां गै लोक आखदे के डोगरी गाने मतलब बड़ें आखेआ के हिंदी गाने जां पंजाबी गाने ते अज्जकल थोह्ड़े जरूर डोगरी गाने बी सुनै दे न लोक ते एह्दे आस्तै अस चांह्दे बी हैन कि मतलब थिएटरें थुएटरें च कोई कल्चरल प्रोग्राम कीते जान जेह्ड़े साढ़े डोगरी गी प्रमोट कीता जा होर एह् बहुत जरूरी ऐ